जी हाँ मैं वर्तमान में युवा पीढ़ी को समाचार देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ क्योंकि वर्तमान में जो समाचार दिखाए जाते हैं वो युवाओं के लिए एक अच्छा संकेत है क्योंकि युवा वर्तमान में समाचार देखेंगे तो उन्हें वर्तमान में घटित घटनाओं के बारे में पता चलेगा की क्या घटनाएँ घटित हो रही हैं और उनको यह भी पता चलेगा की कहीं समाचारों में गलत तो नहीं दिखाया जा रहा और यदि वास्तव में गलत दिखाया जा रहा है तो युवा पीढ़ी उस पर कुछ चर्चा करेगी और निर्णय भी लेगी की ऐसा गलत क्यों दिखाया जा रहा है समाचार देखने के बहुत सारे फायदे भी हैं इससे हमे रोजाना अपडेट मिलता है कि वर्तमान में किस जगह पर क्या घटना क्रम हुआ है